हम अपना इलाकामे जे देखै छियै हिन्दुस्तान अबै छै दैनिक जागरण अबै छै आ एम्हर किछु दिनसँ दैनिक भास्कर सेहो आबऽ लगलैए मुदा हमरा जागरणे नीक लगैए कियाकि एक जमानामे बहुत दिन तक जागरणमे काजो कयने रहियै आ चूँकि ओहिमे अपराध आओर न्यायालय इएह हमर बीट छल तऽ बेशी काल अपराध आ न्याय न्यायालयसँ जुड़ल जे विषय समाचार होइत छै सएह पढ़ैत छी सएह नीक लगैए पढ़नाइ ओहीमे देखै छियै जे हम अपना जमानामे केना लिखैत रहियै आइ काल्हि कोना लिखल जा रहल छै सब्सक्राइब तऽ नहि कयने छी कियाकि हमर मानब अछि जे आब अखबारके जमाना खतम भऽ रहल छै आब तऽ डिजिटल युगमे रहैत छियै हमसभ मोबाइलेपर लोक अखबार पढ़ैत छै मोबाइलेपर न्यूज अबै छै आ ई बेशी जनतान्त्रिक सेहो छै आ हमरा तऽ लगैए जे अखबार आब ओतेक सङ्गत नहि छै कियाकि ओतेक बरबादी केनाइ गाछ कटनाइ पेपर बनेनाइ तकरा फेर बँटनाइ ओकरा फेर रद्दीमे फेँकनाइ ओ श्रेयस्कर नहि छै पर्यावरणके दृष्टिसँ हम बुझैत छियै जे अखबार बहुत नीक चीज नहि छै तैँ तैँ जे छै डिजिटल अखबारपर बेशी मोन रहैए आ डिजिटले अखबार पढ़ितो छी ओना तऽ आइ काल्हि बुझिते छियै ह्वाटसएप फेसबुक इहो सभ अखबारे छियै